हैलो कमेटी मैम्बर बोल रहे हो हैलो हां जी हां जी केह् आक्खा दे हे हैलो आप कौन बोल रहे हो राहुल

अच्छा अभी देविका में सफाई सफुई करानी ऐ थोह्ड़ी हां ते पैसा पूसा आया हैं जां कहां से लगाना हैं कुत्थां लाना पैसा पूसा हां बसोहा आवा'रदा नि हून बसोआ उत्थै मेला लगाना नी फ्ही ते उत्थै बसोआ किन्ना री जगह् ऐ ओह् थोह्ड़ी साफ करानी उत्थै गंद शंद ऐ बड़ा लफाफे लफूफे न ओह् साफ करानी ऐ पूरी पवित्तर नदी बनानी शैल असें अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ ठीक ऐ फिर